ہمارے علاکے میں بہت سے مذہب كے لوگ رہتے ہیں آپس میں بھائی بھائی بن كر رہتے ہیں اور ایک دوسرے كو ہمیشہ كام آتے ہیں ان كی ضرورت میں ہم جاتے ہیں ہماری ضرورت میں وہ آتے ہیں اور سب كا الگ الگ تہوار ہوتا ہے مسلمان لوگ كا عید بقرعید اور رمضان میں روزہ ركھتے ہیں سحری كرتے ہیں افطار كرتے ہیں اور مسجد میں جا كر نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہندو لوگ كا جو ہے دسہرہ ہوتا ہے ہولی منایا جاتا ہے دیوالی بھی بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں اور سكھ لوگ جو ہیں وہ گرودوارہ جاتے ہیں اپنی اپنی رسمیں سب ادا كرتے ہیں اپنے اپنے مسجد میں مندر میں جا كر اور ہم لوگ بھی اپنا سب كو اپنے اپنے كام سے مطلب ہے كسی كو كسی سے نفرت نہیں برائی نہیں سب اپنے كام سے كام مطلب سے مطلب ركھتے ہیں لیكن بھائی چارہ جو ہے یہاں بہت اچھی چیز ہے